अ हेल्ल' अ फाननायाथ' फानोमोनहाय ओमफ्राय मा नांगौ नामा औ अ नों नों दा बस्था हिसाब लांगोन ना के जि हिसाब लांगोन अ आंथ' केजिआव बुर्जायानो बुंगोन के जि हिसाब लाङोबा आङो देरस' थाखा होनगोन देरस' थाखा देरस' थाखाबासो फानो आं बांद्राया दे गयनि दामआ जि दामसै गयआ आजिखालि फिथाइआनो थाइला अखा बारा खमायला औ खमायथारला गासैबो बागानै लांजोब्बा नांगौबा एसे खमायगोन आं फाइभ पारसेन्ट खमायगोन आं बागानैनो लाजोबगोन औ

बस्था हिसाबबा माबा मा होनो दस थाखा खमायगोन आं वान फर्टि औ खमायनो हाया दा खमायनो हाला खमायनांगौखौ खमायबाय दे आङो लांफैदो दे खमायनांगौखौ खमायबाय जाबाय दे आं बिदिनो फानखादों हौवा सासे बेफारियाबो फैगासिनो दङ आं लांगोन होनलायथारदों नोंनोखायसो अननानै आङो दस थाखा खमायबावबाय

बस्था हिसाबबा बिदिनो जाहैबाय बस्था माबा जाहैबाय मा होनो बस्थायाव पास हाजार गोलैगोन

पन्सास के जि बस्था हिसाब लानोसै जा जा जायो लांजोबगोन हाननो मानसि गैया जोंहा नोंस्रा बेफारियासो हाननानै लांनांगौ बेफारिफ्रा दान्दा लाबोखादो जोंहा फानग्राया मा खामला मोनाना हाननानै हरनो हाया नोंस्रा खामला माबा बेफारिफ्रा हाननानै लांखानांगौ खामला लाबोफाखादो नोंस्रानो हाननानै लांफैदो जोंहा फानग्राया मा बे माबा गैया खामला गैया खमायला आङो दस थाखा खमायखाबाय दे औ दस थाखा खमायबाय लांफैदोल' दोननोसै दे औ दे दे